प्रवेश द्वार व दहलीज पर पानी और गोबर मिला कर छिड़काव करने के पीछे मेरा तो एक ही तर्क है कि इससे हम इसको पवित्रता मानते है शुद्धता मतलब कि हमारे घर में घर शुद्ध करना है पानी में गोबर मिला कर छिड़क दो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो घर मे अगर आप पोछा झाड़ू नहीं कर सकते हो तो गोबर पानी मिला कर मेन दरवाज़े पर छिड़क दो इससे इस से वातावरण मे भी कई प्रभाव आए हैं और वातावरण के साथ साथ हमारी मान्यता भी है कि छिड़काव करने से घर शुद्ध हो जाएगा पवित्र हो जाएगा कैसे कैसे लोग आए थे वो सब चीज़ें इसके पीछे हैं